हां इक ऐ ही जियां इक वैष्णो देवी पिच्छे बड़े दिन लग्गे हे ते अहें ओह् अहें दो तिन दिन लाए हे ते शानदार ही ओह् बड़ा मजा आया ते अस टैंट च अस रेह् हन्नी हे क्योंकि अस उप्पर कोई टैंट लेदा ते अलग अहें धर्मशाला कमरे बी थ्होए दे हे अस ओह्दे बिच गै रेह् हे ते ओह् चीज सेही ही मजा आया बड़ा ओह्